دس ہزار تین سو گیارہ پندرہ ہزار تین سو سترہ سولہ ہزار آٹھ سو بیس پچیس ہزار چھ سو چھبیس پچاسی ہزار نو سو گیارہ